बालवाडी आसलेली बालवाडीन आमकां शिकयतालीं कशें करपाचें किदें करपा सगलीं शिंवण म्हणजे उश्याचीं कवरां तोरण शोटर मागीर भुरग्यांचे धाकटे भुरग्यांचे बूट मोचे बूट बीट तसले करपा दाखयल्ले आमकां आनी तुका खोमच्यो कातरपाच्यो ब्लावजां कातरपाच्यो तें सगळें आमकां शिकयतालीं म्हणजे स कोण सो म्हयने राव हें करतात कोण तीन म्हयन्यानूच हें दाखयता तशें हें करून आमी तसलें करता करून हें करतालें तें हिणून घेवपाचें आनी तुका कसलो कसलो कलर जायो तो सोदून काडून घालपाचो तसलो कलरी